جى ہاں ايسى بہت سارى لائبريرياں ہيں جہاں ميں وزٹ كرتا آيا ہوں اور كرتا ہوں ابھى بھى ليكن ميرے گھر پر كوئى لائبريرى ابھی ميرى ذاتى لائبريرى نہيں ہے اور ليكن ميں چاہتا ہوں كہ ميرے گھر ميں بھى اپنى ايک ذاتى لائبريرى ہو اور جو ميرى خوابوں كى لائبريرى ہے اس كے بارے ميں مجھے ابھى اندازہ نہيں ہے كہ ميں اس ميں كون كون سى كتابوں كو جگہ دے سكتا ہوں كيوں كہ ميرى نظروں سے ابھى تک بہت سارى كتابيں گزرى ہيں اور ابھى گزر رہى ہيں تو ميں اس كے بارے ميں آپ مجھے اندازہ نہيں ہے میں كون كون سى كتابيں ركھ سكتا ہوں ليكن ہاں ميرى ایک خواہش ہے كہ ميرى ايک اپنى ذاتى لائبريرى ہو اور اس ميں بہت سارى كتابيں ہوں